कोरोना काल में हम लोग बहुत संघर्ष किए जिसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई विलंब हो गई तीन महीने में हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई किए जिसमें कोई उनकी पढ़ाई विलंब होए उनको कोई जानकारी नहीं हुई कोरोना काल में हम लोग बहोत संघर्ष किए जैसे हमारे बच्चे को कोरोना हो गया हमारे ससुर को कोरोना हो गया हमारे परिवार में कितने लोगों को कोरोना हो गया हम लोग बहुत संघर्ष किए बहुत दवा किए फिर भी कोई आराम हमको नहीं मिला वहाँ आगे हम लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ीं ना समय से अंत और ना समय से अस्पताल हम लोग जा पा रहे थे ना एम्बुलेंस आ रहा था औ कोरोना काल में हम हमारे गाँव हमारे परिवार बहुत संघर्ष झेलें उसमें हमारे ससुर की मृत्यु हो गई हम दवा समय से नहीं हो पाई दवा समय से नहीं मिल पाया और ना समय से हमारे बच्चे स्कूल जा पाए बहुत बहुत दिक्कतें हम लोगों को झेलनी पड़ी खान पान में भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी और जो है कि ना समय से हम लोग दवा कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं और आगे समस्या हम लोगों को बहुत झेलनी पड़ी आप